ہیلو آپ اولا کمپنی سے بات کر رہے ہیں ارے اصل میں میں نے کیب کو بک کیا تھا لیکن میں نے وہ جعفرآباد سے کیا تھا اب میں برہمپوری میں آ گیا ہوں آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں آپ نمبر بدل دیجیے اور آپ مجھے برہمپوری سے پک کر لیجیے تا کہ تا کہ ڈرائیور کو پریشانی نہ ہو اور میں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں آپ سے میں یہی درخواست کرتا ہوں اور آپ میرا نمبر بدل کے ڈرائیور کو دے دیجیے دوسرا وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور میں برہمپوری روڈ پر آ گیا ہوں آپ آرام سے زیادہ وہ نہ کریں تا کہ ڈرائیور کو بھی آسانی ہو اور مجھے بھی آسانی ہو اور میں آرام سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں